हा जय झूले मां रेनू जेसवानी पई ॻाल्हायां अच्छा त पंहिंजो ॿिन्हीनि जो नालो सेम आहे ॿिन्ही जो हा त हा हा ॿिन्हीनि जो रेनू रेनू पाण त ॿई भेनरूं थी वियासीं बसि ठीकु आहे तव्हां ॿुधायो तव्हां कीअं आहियो अॼ कीअं यादि कयव असांखे हा सही ॿुधो अथव हा

जरूर मिली वेंदव अ न असांजी दुकानु ते सभु टाइप जा रखंदा आहियूं असां तव्हांखे कीअं खपनि जीअं हा हील वारो हा मोजरियूं सुठियूं सभु घणे किस्मु जी आयूं आहिनि तव्हांखे कीअं खपनि डायमंड वारियूं बि आहिनि सादियूं बि आहिनि शादी जे हिसाब सां ॾाढियूं सुठियूं सुठियूं आयूं आहिनि त तव्हां तव्हांखे कीअं खपनि हील वारा सैंडिल बि सुठा आया अथव हा त उहे बि ॾाढा सुठा आया अथव ॿियो ॾाजे में हा हा ऐं ॾा में ॾाजे में विझण लाइ ॾाढी सुठा ईअं भई जीअं बरसाति में बि त खपंदसि न चप्पल वगै़रह हा उहे बि हा हा हा हूअ हा हूअ बि सुठी अथव बूट बि आया आहिनि सुठा हा उहे बि सुठियूं अथव मजबूत हूं

हा हा

हा घणेईं घणेईं सुठा सुठा जेके अॼ जे फ़ैशन जा आहिनि न हा सभु सभु अथव असां वटि हा सभु साइजियूं रखंदा आहियूं असां ॿार खां वठी ॿुड्ढे ताणी आहिनि त इन करे तव्हांखे जेकी बि साइज खपंदी हूअ तव्हांखे मिली वेंदी ह हा कल कलर बि घणेईं तरीक़े जा आहिनि असां वटि भई ड्रेस जे मैच बि खपे त उहे बि तव्हांखे ड्रेस जे मैच जे हिसाब सां बि कलर तव्हांखे मिली वेंदव

हा हा उहे बि आहिनि हा उहे बि हा हा हा सभु सभु टाइप जा अथव अॼकल्ह त घणेईं निकिरी चुका आहिनि नया नया त असां इन करे सभु घ सभु हा हा सभु सभु अथव असांजी दुकान ते तव्हांखे सभु मिली वेंदव तव्हां अचो तव्हां अचो भले

पक पक मां तव्हांखे में फ़ोन रखंदे ई पहिरीं मैसेज थी कयांव तव्हांखे ठीकु आहे न

हा जरूर

हा हा त वठी अचिजो असांजी दुकान ते हिक दफ़ो चढ़ंदा त ॿिए त किथे तव्हां हमेशह लाइ तव्हां असां वटि ई ईंदा ॿिए किथे वञण जी तव्हांखे जरूरत ई न पवंदी

हा हा हा उहो त आहे न हूं न न अच हा न असां वटि सभु सुठी शइ मिलंदव ऐं अघि बि सही अथव घणा महांगा बि कोन्हनि तव्हांखे सही तव्हांखे वठंदा त तव्हांखे ख़ुशी थींदव बिल्कुल बिल्कुल तव्हां अचो मुलाकातु कयो हा न पक पक हीअंर हीअंर थी मोकिलियाव ठीकु आहे न चलो हा हा हा तंहिंखां धीअ खे धीअ खे वठी ईंदा त वधीक भले मां फ़ोटा मोकलंदीमाव पर हिते जाम वैरायटियूं आहिनि असांजी दुकान ते त तव्हां अची धीअ खे वठी अचोस भले तव्हांजी साहेड़ी खे बि वठी अचो त हा अचो रुबरू अची पाण थोरो गॾजूं बि असां सुबुह नवे खां वठी ॿी ताणी हूंदो आहे खुलियल पोइ ॿ खां चारि वरी मानी खाइण वेंदा आहियूं पोइ वरी चारि खां वठी राति जो नवे ताणी त तव्हां केॾी महिल बि अची था सघो घटि भीर हा भीड़ घटि हूंदी आहे पंजे खां पोइ ई भीड़ थींदी आहे भले तव्हां चईं बजे अची था सघो ठीकु आहे हा भले भले भले हा चङो जय झूले